नमस्ते हमको पौधा चाहिए हाँ यहीं नींबू का आम का और और ही चाहिएगा छोटे छोटे पौधे चाहिए हाँ अरे हमको लगवाना है बगीचे में हाँ पाँच सौ ही चाहिए हाँ पाँच सौ चाहिए कित कितने में देंगे तब इतना बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आप तो हमको भी तैयार करना है बहुत गर्मी पड़ रहा है कुछ कम करिए ना पचास रुपये देंगे हम पचास ही देंगे हम वही दो चीज़ का दे रहे हैं दो इसीलिए हम तो दो ही पेड़ ले रहे हैं दो चीज़ का वही बगइचे में लगाने के पचास पेड़ ले रहे हैं वही दो ही चीज़ का खाली और नहीं ले रहे हैं हाँ इसीलिए तो हम इतना बोले अमरूद का और नींबू का और आम का ये दो दो तीन पेड़ तो हम बोले ही नहीं नहीं ले रहे हैं इसीलिए उतना दे दो हमें फिर उसमें थोड़ा कम कर दीजिए हम ले लेंगे हम देंगे वही जितना बोले हैं हाँ तो ठीक है हमको तो लगाना है बगीचे में उसमें भी मेनहत लगेगा बढ़ाए देहेन कम करैक कहे उ बढ़ाए देहेन उतना

ठीक है आएँगे देखेंगे तब लेंगे जो जो पेड़ होगा हाँ रखें नमस्ते